हमरा गाँवसँ बैंक जे छै दू किलोमीटर दूर अछि दू किलोमीटर दूर अछि हमसभ जे छै न अगर एकाउंट खोलबाबै लऽ जाइत छलियै तऽ दू किलोमीटर दूर जाइत छियै ओहिमे बूढ़ बुजुर्ग या हम अपन माता पिताके लायके जाइत छलियै तऽ बैंकमे काफी भीड़ रहय छलय भीड़ रहयके बाद वहाँ नम्बर लागैत छियै कै दिन तऽ घुरिके भी आबए परय छै नम्बर नहि आबैत छै फेर बादमे गेलु तऽ नम्बर आयल नम्बर आबयके बाद ओहिमे फार्म भरिके देलु फार्मके बाद एतय परेशानी झेलए परैत छै न परेशानी झेलयके बाद अगर अकाउंट खुलि भी जाइत छै फिर भी पाँच दिना दौरय परैत छै पासबुकके लेल आओर पासबुक तब जाके मिलय छै फेर क्लियर होइत छै आओर बैंकके मैनेजर जे छै न ओसभ कोइ ककरो नहि मिलयलऽ आबैत छै किआकि ओकरा पास एतय भिड़य है न आओर एतय ओकरा पास दवाब है की ओ ककरोसँ मिल नहि पाबैत छै आओर ओ जे छै न हमरासभके गरीब आदमी पर बहुत कम ध्यान दैत छै अमीर आदमीके जादा जे पैसावला छै अकाउंटमे जमा करैत रहैत छै एनीटाइम ओकरा पर जादा ध्यान दै छै ईसभ अगर हम बाहर चलि गेलियै कमाबयके लेल अगर कहिओ दू चारि हजार पाँच हजार भेजिओ देलियै तऽ बैंक पैसा निकालयके लेल दू दिन तीन दिन लागि जाइ छै आब जानि लिऔ एतय परेशानी किआकि दू किलोमीटर जाय परैत छै ऊपरसँ हमर माँ औरत भएक जाइत छै फिरभी नहि मिलैत छै तऽ ओहिके बाबजूद भी जाइत छै दू दिनके बाद पैसा निकालैत छै पैसा निकालयके बाबजूद भी थोड़ा शामके टाइम भए जाइ छै तऽ डर भी भए जाइ छै किआकि माँ औरत छियै तऽ बहुत परेशानी झेलए परैत छै आओर कोइ मैनेजर ऊनेजर कभी नहि मिलय लऽ आबैत छै कहिओ आइ तक देख पंचायतमे नहि देखय लऽ एलय एना तऽ मैनेजर कहाँ ओकरा पास ओहिसे भी दवाब बहुत बनल रहलै तऽ बैंकके लेल हमरासभके बहुत परेशानी झेलय परैत छै एहिसभ चीजके लयकऽ कोइ ध्यान नहि दय छै हमरासभके गाँवमे एहिके लेल गाँवमे भी बैंक होना चाही मगर के ध्यान देतय हमरासभके के देतय गाँवमे बैंक कोइ न दै वला छै परेशानी झेलके किसी भी तरह गरीब आदमी छियै करय परैत छै तऽ हम यहाँ कहबै की सरकार ईसभ चीज अगर सुनय हेतय तऽ हमरा गाँवके लेल ईसभ सुविधा या हमरा नहि हरेक गाँव जैसे जिला जिला स्तर पर पंचायत गाँवमे जाइके एहिसभ चीज पर ध्यान देल जाय आओर ईसभ चीज मुहैया करायल जाए ताकि हमर माय बहिन या हमर बुजुर्ग माता पिताकऽ ककरो परेशानी नहि झेलए परै बस इएहके लेल हम कहय लऽ चाहैत छी